पर्सनल लाइफ ते प्रोफैशनल लाइफ ते मैनेजमेंट करना बोह्त जरूरी ऐ ते में जियां कि पर्सनल लाइफ च पढ़ना गै ऐ पढ़ाई स्टूडैंट ऐ मतलब में शिक्षा लै ना मेरा मेन कम्म ऐ पढ़ाई करना लेकिन पढ़ाई दे कन्नै कन्नै मिगी एह् बी दिक्खना चाहिदा कि मेरी हैल्थ बी ठीक रैह्नी चाहिदी में दोस्तें नाल बी अच्छे ने रैंह् में घरै दे कन्नै रैंह् में सारें कन्नै अच्छे कन्नै करियै रैह्न जेह्दे कारण जेह्दे कन्नै में केह् सोचना जियां हफ्ते दा दो दिन हफ्ते दा दो रोज हफ्ते दा दो दिन असें ट्रैकिंग करन चली जन्ना होन्नां दोस्तें कन्नै ते जियां कि हून हर शाम्मीं खेलने गी जन्ने होन्ने असें जिन्ने बी दोस्त ओह् सारे किट्ठे होइयै खेलने होन्ने ग्राउंड दे बिच्च ते असें सोची उसलै डिसाइड करी लैन्ने होन्ने कि भई हर हफ्ते शनिबार असें किद्धर किद्धर जाना इस हफ्तै ट्रैकिंग करन कुद्धर जाना अगलै हफ्ते ट्रैकिंग करन कु'त्थें जाना एह् असें जेह्ड़ा प्लैनिंग चलदा रैंह्दा होर एह्दे कन्नै पेरैंटस बी काफी स्पोर्टिंव होंदे ऐं क्योंकि असें कम्म बी करने होन्ने घरै दा जियां कम्म बी करदे रैह्न्ने होन्ने घरै दा होर ट्रैकिंग केह्ड़ा असें रोज रोज जाना होंदा हफ्ते दे इक दिन गै जाना चाहि जाना होंदा होर ओह् कोई गल्त गल्ल निं ऐ ओह् बड़ी स्हेई गल्ल ऐ होर कन्नै कन्नै जियां कि हून हफ्ते दे सत्त दिन ते छे दिन बंदा बड़ी पढ़ाई पढ़ुई करदा घरै आह्लें कन्नै बी रैंह्दा सब कुछ करदा लेकिन इक दिन ऐसा आंदा कि जिसलै बंदे गी शरीर बी रैस्ट चाहिदी होंदी होर दमाकी तौर पर बी रैस्ट चाहिदी होंदी ऐ ते ओह्दे बास्तै असें सारे केह् करने होन्ने कि इक ट्रैकिंग दा प्लैन बनान्ने डिफ्रैंट डिफ्रैंट प्लेसिस दा ते उत्थें चली जन्ने होन्ने हफ्ते दे इक बारी जाना जाना होंदा ऐ जाना गै होंदा ऐ ते फिर घरै आह्ले बी काफी स्पोर्ट करदे क्योंकि उ'नेंगी बी लगदा ऐ कि कि पढ़ाई दे कन्नै खेलना बी जरूरी ऐ होर घूमना बी जरूरी ऐ क्योंकि जिसलै बंदा घरै दा बाह्र निकलदा ट्रैकिंग ट्रूकिंग करदा डिफ्रेंट अलग अलग प्हाड़ प्हूड़ दिखदा अलग लोकें नै मिलदा ते उसी बड़ा शैल ऐक्सपिरिंस होंदा उसगी पता लगदा कि बाह्रा दी दुनियां कि'यां ऐ होर बाह्रै दी दुनियां नाल कियां गल्लां करनियां कियां निं गल्लां करनियां बाह्र कियां रैह्न सैह्न होंदा कि कल्लै गी बच्चे कुतै अग्गैं पिच्चे जाना पेई जा क्योंकि कोई बी ऐ कुतै बी कम्म पेई सकदा कुतै बी जाई सकदा एड्डा बड्डा देश ऐ साढ़ा कुतै बी जाई सकदा ते अगर ओह्दे बास्तै बंदे नू अगर पैह्लें तू गै ई बाह्र रैहने दी ट्रैकिंग ट्रूकिंग कीती दी होऐ बंदा बाह्र बूह्र गेदा होऐ उसी पता होऐ डिफ्रेंट अलग अलग लोकें नै मिले दा होऐ ते ओह् बाह्र जाइयै बी कामजाब होंदा ते जिस जिस कारण साढ़े जेह्ड़े घरै आह्ले बी काफी स्पोर्ट करदे कि पढ़ाई बी जरूरी ऐ ते खेलना बी जरूरी ऐ होर हैल्थ बी जरूरी ऐ होर ट्रैकिंग जेह्ड़ा असें इनिशेटिव लैन्ने होन्ने में ते साढ़े दोस्त टॅैकिंग हफ्ते च उसी बी घरै आह्ले आखदे कि ठीक ऐ होर जिन्ना होई सकै शैल बट शैल शैल जेह्ड़े बी हैन जगह् जाओ ऐक्सपलोर करो होर होर सेह्त ठीक रक्खो